جی ہاں میں ایلرجی کے بہت سارے خطرات سے آگاہ ہوں اور میں اپنے گھر میں لوگوں کو ایلرجی سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایلرجی ہونے سے بہت ساری بیماریاں عام ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی گھر میں کسی ایک کو کوئی ایلرجی کی بیماری ہو گئی تو دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو اسی طریقے سے پورا گھر اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھیں جگہ جگہ پر دوائیاں لگاتے رہیں اور جو کیٹ ناشک کیڑے مکوڑے مارنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں اس کا بھی مسلسل استعمال کرتے رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ بچوں کو جو باہر سے کھیل کر کے آتے ہیں ان سے صابن وغیرہ سے ہاتھ دھلانا چاہیے اور عام طور پر جو لکوڈ آتے ہیں اس کا بھی استعمال خوب اچھے سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول اور ہمارا گھر صاف ستھرا رہے اور ہم لوگ ایلرجی والی بیماریوں سے بچ سکیں